स्थानीय इसकुल प्रवेश प्रक्रियामे छै की जे बच्चाके बढ़िआँ इसकुलमे जे हम जाइ छी ने एडमिसन करबाबै लए तऽ ओहिठाम माँगलक की बच्चाके जन्म प्रमाण पत्र दियौ ओकर माय बापके कोनो प्रूफ दिअ चाहे आधार कार्ड दिअ चाहे वोटर आइ डी कार्ड दिअ किछो एगो प्रूफ दिअ किया तऽ जन्म प्रमाणपत्र जे बच्चाके लगै छै एहि दुआरे की जन्म ओहिमे किछो रहै छै बादमे भए जाइ छै किछो तऽ तैं दुआरे आब छै जे बढ़िआ इसकुल चाहे कॉलेजमे जइयो एडमिसन करबाबे लए तऽ ओहिठाम जन्म प्रमाणपत्र माँगै छै बच्चाके तहन अहाँके बढ़िआँ अथी हैत इसकुलमे एडमिसन हैत तऽ तैं दुआरे छै जे स्थानीय प्रवेश प्रक्रियामे छै जे मतलब दस्तावेज पुस्त मुफ़्त फ़ायदा स्तर छै की बढ़िआँ बढ़िआँ कॉलेजसभमे गेलहुँ एडमिसन करबाबै लए तऽ ओहिठाम छै की आधार कार्ड मँगलक तहन जन्म प्रमाणपत्र मँगलक जे दियौ कोनो प्रूफ माय बापके देबै तहन ने एडमिसन हैत नहि तऽ नहि हैत तैं दुआरे एडमिसन करय लए देलहुँ